हा ॿुधायो ॿुधायो नयूं कुर्तियूं अच्छा त जेके कल्ह खणी विया हो उहे डबल एक्सल में अॼु अॼु अॼु नओं लॉट आयो अथव नओं लॉट आयो अथव डबल एक्सल में हा कलर बि असुल ॾिसण वटां अथव फ्रंटियूं कपिड़ो ॾिसणु वटां अथव तव्हां अची सघंदा

ॿ पीस अथव टसर सिल्क जा तव्हां ॾिसी अची ॾिसो ॾिसो न त चओ त मां हाली पिक्स मोकिलियांव हुन जूं मोबाइल ते बाक़ी पीस अहिड़ा अथव ॾिसणु वटां अथव दीदी पर ॿुधो पर दीदी ॿुधो ॿुधो ॿुधो अथव ॿई अढाई अढाई हज़ारे वारी हा ॿई अढाई हज़ारे वारी अथव हा हा हा हा बराबरि हा बराबरि हा उहो त थैंक्यू हा महिरबानी जी जी हा थैंक्यू थैंक्यू मां पाण चवंदी आहियां कस्टमर ख़ुशि रहे मां पाण चवंदी आहियां कस्टमर ॿधो पियो हुजे कस्टमर ॿधो पियो हुजे बराबरि मां अचां थी बराबरि बराबरि मां पाण चवां थी मां चयो न कस्टमर ॿधो पियो हुजे बाक़ी हाणे इते ॿ पंज पैसा घटि बि कमाया त ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो अच्छा ॿियो ॿियो ॿियो अच्छा ॿियो ॿियो ॿुधो हे ॿ त पार्टी वेअर अथव ॿ रेग्युलर वियर में बि तमामु सुठियूं आहियूं अथव तव्हांजे टेस्ट जे बराबरि अथव जीअं तव्हां खणंदा आहियो न हां ॿ ॾाढो हिकु इहो न कयो त लॉट आयो अथव तव्हां कोशिशि करे टाइम कढी अचो अॼु ॾाढो सभु कलर सभु कलर जेको कलर खपेव तव्हां खे जेको कलर तव्हां खां त मां वधीक न वठंदमि अॼु हा हा मार्केट सत सौ मूंखे तव्हां छह सौ पंजहठि ॾिजो पन्द्रहं रुपया मुंहिंजो हक़ आहे हा बाक़ी कलर जेको तव्हां चयो शेड कार्ड अथव जे हिते मूं वटि घटि निकितो न त ॿिनि ॾींहंनि में तव्हां खे मां अर्रेंज करे ॾींदीमांव

तव्हां अचो पर हाली मां अ तव्हांजे विश्वास में न हे अढाई अढाई हज़ारे वारा ॿ पीस हाली मां कंहिंखे ॾेखारिया ई कान थी इन करे कि तव्हां पीस ॾिसो छड़ो अची करे हे मां कंहिंखे हाली ॾेखारिया ई कान थी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां टाइम कढो अचो तमामु सुठो अॼु स्टॉक आयो अथव सुबुह ई अञा डेलेवर थियो आहे तमामु सुठो आहे त तव्हां थोरो टाइम कढी अचो जी जी जी हां जी ठीकु आहे जी हा अच्छा ॿुधो न आहियां त मां घर ई वरी बि हल हिकिड़ो फोन कजो अचण खां अॻिमें जी जी जी